हाँ ठीक है यहाँ से जाइए सिंहेस्वर मंदिर अच्छा मंदिर है वहाँ पर घूमने में टूरिस्ट प्लेस भी है सिंघेस्वर मंदिर उसके बाद मधेपुरा है घूमने के लिए जगह अच्छा है

आस पास है मुरलीगंज है यह खुर्दा यहाँ से है पूरा आपका मुरलीगंज मधेपुरा है बगल में मुरलीगंज है उसके बाद खुर्दा है यहाँ मंदिर है मेला सब लगता है उसके बाद सिंहेस्वर है मंदिर वहाँ पर अच्छा रहता घूमने वाला जगह अच्छा है

हाँ मुरलीगंज हाँ हाँ मधेपुरा में मधेपुरा में

उसके बाद सिंहेस्वर मंदिर अच्छा है उधर जाइए घूमिए हाँ हाँ लोकल में यही सब है बगल में हो गया कुमारखंड और कहीं हाँ वह तो डिस्टिक से बाहर होगा दूसरा डिस्टिक न

हाँ हाँ ए सब मधेपुरा डिस्टिक

हाँ पूर्निया मुरलीगंज कुमारखंड हो गया मधेपुरा पुरा में सिंहेस्वर

हाँ सिंहेस्वर